شادی پر لوگ دلہنوں کو تحفے میں مٹھائی دیتے ہیں انگوٹھی بھی دیتے ہیں سونے کا اور کچھ رقم دیتے ہیں اور وہ مہر بھی ادا کرتے ہیں کچھ کچھ لوگ باقی دوسری بات یہ رہی کہ جہیز لینا چاہیے یا نہیں جہیز لینا ٹھیک نہیں ہے جہیز نہیں لینا چاہیے لڑکی والے اپنے خوشی سے ماں باپ ان کے جہیز دیں تو ٹھیک ہے نہیں تو لڑکوں وا لڑکیاں والوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اس کی مانگ کرے جہیز کی یہ غلط ہے جہیز لینا قطعاً غلط ہے خوشی سے دے تو پھر کوئی دقت نہیں لے سکتے ہیں